आज की दुनिया में हिंदी भाषा बोलने वाले लोगों को अनेकों प्रकार की मुश्किल मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जैसे की हिंदी बोलने वाले व्यक्ति दूसरी भाषा नहीं बोल पातें है जैसे कि हिन्दी तेलुगू मराठी बंगाली अंग्रेजी ऐसे कुछ भाषा है जो वो बोल नहीं पाते हैं वे सिर्फ हिंदी भाषा ही बोल पाते हैं दूसरी भाषाओं से बात करते नहीं आती है इसलिए उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है दूसरों दूसरे देश में हिंदी भाषा नहीं चलती है इसलिए हमें मुश्किलें आतीं हैं